हम तऽ कथी कहैत छै अपन काम धन्धा काम करै छी सभ जितना काम होइए सभ करैत छी बिनिया गुथिया जितना डलिया मौनी सभ करली अपना बर्तन बासन जे भेलक सारा किछु करली अपना हाथेसँ करली जे मन भेल सभ अपना हाथसँ कयली कपड़ा लत्ता सिलाइ कढ़ाइ जे भेलक फूल गूल सभ हम अपना हाथेसँ जे भेलक सभ हम अपना हाथेसँ कयली हम किछो लागि कहीँ न गेली कि हमरा ई चीज दोसर आदमी कर देत हमरा अपने जे भेल से देखि कऽ देखली कि फल्लाँ आदमी किछो करैत छै तऽ हम भी करैके लेल सुरफुरा गेली देखि कऽ अयली आ देखि कऽ आ देखली कि बीन कऽ देखैत छियै कि ई चीज होइए कि न होइए देखली तऽ अपन कऽ के देखली तऽ हो गेलक हो गेलक तऽ ओकरा उतार लेली बीन लेली कर लेली तऽ बादमे कहली कि अहाँके जैसन हमहूँ कर लेली देखू देखैली ओ आदमी कहलक देखि कऽ अबैए तुरन्ते कर लैए ई चीज बर्तने बासन देखली कि फल्लाँके ई चीज हइ तऽ हम कहली सोचली कि हमरा घरमे ई चीज न हइ हम भी खरीद कऽ देखैत छी तऽ गेली दरभङ्गा चाहे मुजफ्फरपुर चाहे बेनीबाद चाहे गाय घाट तऽ कीन कऽ लयली कयली कथी कहैत छै देखे देखीसँ सारा किछु करैत छी तऽ देखे देखीसँ सारा आदमीकेँ देखली जे ई चीज करैए ओ चीज करैए तऽ हम भी करली देखली कि जे जाइत छी आब मार्केटमे बढ़िआँ कपड़े लत्ता हइ चाहे किछो हइ बाले बच्चाके चाहे अपने तऽ गेली तऽ ओ चीज कीन कऽ लऽ अयली आ गहने जेवर या जे भेल सभ अपना घरमे जे यूज करैवला चीज भेल सारा किछु अपनेसँ करली खरीद कऽ लयली आ अपने न रहैत छथिन तऽ अकेले गेलियै खरीद उरीद कऽ सभकिछु लयली बिनली गुथली आ अपना घरेमे बनयली उनयली आ मन भेल तऽ कभी बर्फी बनैली तऽ कभी मिठाइ बनैली तऽ कभी किछु बनैली तऽ कभी किछु बनैली तऽ कभी चाऊमीन बनैली तऽ कभी बर्गर बनैली गुपचुप बनैली जे मन भेल सभ अपना जखनि जे मोन खायके भेल बाल बच्चाके खायके चाहे घरके आदमीके खायके भेल सारा किछु अपनेसँ बनैली न खरीदके उतना न खयली अपना कभी बाल बच्चा कहलक समोसे बना लिट्टिए बना तऽ उएहसभ करली घरमे जितना मोन भेल जे चीज भेल सभ अपना हाथेसँ जे भेल सभ अपना हाथेसँ बनैली या फूल होल या गुलदस्ता भेल ई जेहन मोन भेल सभ देखि कऽ आ सभ हम अपन बना लैत छियै नेटपर सर्च कयली आ सभ बना लेली